हम जब यहाँ अपने क्षेत्र में अपने व्यवसाय को बड़ा करना चाहते हैं तो हमारे देश में विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न प्रकार की भाषाएँ चलती हैं जो कि हमें वहाँ काम करने में बहुत कठिनाई उत्पन्न होती है अतः हमें कार्य करने में काफ़ी असुविधा महसूस होती है और इस तरह से हिंदी भाषा का प्रयोग सर्वत्र करना कठिन हो जाता है हम हिंदी बोलते हैं कोई उड़िया बोलता है कोई तमिल बोलता है कोई तेलगु बोलता है कोई बंगला बोलता है इसलिए भारत में सरलतः हिंदी की प्रसार की आवश्यकता है और हिंदी के प्रसार से व्यापार करना सुलभ हो जाएगा और हमारी अर्थनीति को एक आयाम प्राप्त होगा और इस तरह से हमारी आय भी बढ़ सकती है और हमें काम करने में काफ़ी सरलता हो सकती है और हमारे लाभ भी बढ़ सकते हैं और लोगों को सुविधा होगी हम एक दूसरे के विचारों को समझ सकते हैं और अपने बातों को समझा भी सकते हैं अतः चाहिए कि सभी लोग एक ही भाषा के बैनर तले काम करें ताकि सबको व्यापार करने में धन अर्जित करने में सरलता हो इस सरलता के साथ हम अपने आप को विकसित कर सकते हैं